यस मैम यस मैम हम वैशाली ज़िले से बोल रहे हैं आगे बताइए यह यस मैम हमारे यहाँ हमारे यहाँ दीपावली होता है दुर्गा मेला होता है और यहाँ भाई दूजे के होता है रक्षा बंधन होता है यहाँ अन्य प्रकार के पर्व पर्व सब होता है जीतिया होता है जैसे में जैसे में करवा चौथ होता है और और बताइए हाँ और होता है हाँ होली होती है शिवरात होता है सोमवारी होता है और उसके बाद हाँ हाँ हाँ अब इस चीज़ की चर्चा भी होती है स्कूलों में प्रचार हो चुका है हाँ हाँ हरिन्द्र भैया नीलम दीदी पूरे यहाँ का पूरा महादेव शिव का शिष्या है देखिए जीतिया मैं आदमी बेटे के लिए व्रत रखते हैं और दो दीप हैं उसके बाद पूरे वाते करते हैं मेला में एक हफ्ता के पूरे दस दिन के मेला होता है जो जिसमें नवरात्रि होता है नौ दिन आदमी उपवास करके माँ को वर्त करते हैं और नौ दिन में पूरे अन्न जल आए पूरे अन्न जल त्याग के रही पूरे पूरे फलहार करके और तब नौ दिन माँ के वर्त में पूजा करते हैं और वही नौ दिन पुरने के बाद नौ कन्या को जमाकर और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और कुछ और आगे होता है करवा चौथ जो पति के लिए होता है और उसमें दिन सह के और रा शाम के चाँद का इंतज़ार करते हैं और चाँद जब उग जाता है तो पूरे पूजा पाठ करके और पति के मुँह देखते हैं चाँद को पहले देखते हैं तब पति को देखते हैं और पति के हाथ से वह प्रसाद खाकर और वर्त अपना खोलते हैं यस मैम